हुँ आम किनबै अहाँ बेचै छी कोना बेचै छिए यइ कोना मालदह बेचै छिए तऽ मालदहके रेट तऽ अहाँ बतेबै ने पचास रुपैए हइ कि साठि रुपैए हइ एक टके दुइ किलो दै छिए कि तीन किलो दै छिए

सौ रुपैए किलो बढ़िआँका मालदह अइ ने आओर कलकतिआ तीस पैँतिसो रुपैए छै ने तीस रुपैए किलो उँ आओर अथी सुकुल आओर कोना किलो दै छी सुकुल सुकुल हइ एतेक महगा आम नहि लेब डेढ़ सओ रुपैए साठि रुपैए तऽ कोइ पुछै नहि हइ अहाँ कहै छिए डेढ़ सओ रुपैए हिसाब लगाकऽ देखबै तब ने कीनि लेबै अँए कम रेट कहबै तब ने हम लेब अहाँ हम पचास रुपैए देब ओकर बहुत होत तऽ साठि पैँसठि दऽ जाएब कनिए मोट कलकतिआसअ ओ आब नहि लेबै सुकुल कलकतिआ लेबै बुझलिए बिज्जू केना दै छिए यइ हमे थोक कीनिकऽ हमे लाएब आओर हम थोक लऽ कऽ बेचबै तऽ दुइओ चारि कम नहि करबै हुँ एक एक पेटी बेचलिए हँ हाँ सएह हमरो दुगो पइसा फाइदा होतै तब ने हमहूँ बिजनिस करबै हम ओहे लेतिए रहै कलकतिआ लेतिए रहै एक पेटी आओर बम्मइआ लेतिए रहै आओर मालदह लेतिए रहै इएह तीनेगो आम लेतिए रहै पेटीपर कतेक देब अँए एगो पेटीमे कतेकमे देबै सओ रुपैए किलो हइ अहाँ अस्सी रुपैए देबै तब ने हम सओ रुपैए बेचबै तभी फाइदा होतै तऽ बीस रुपैए तऽ किलोपर फाइदा होतै हमरा ओतेक अच्छा अच्छा राखब ढूँढि ढूँढिके एडवान्स दऽ देब दस किलो लैके हँ दस किलो लेबै

ठीक हइ आओर कलकतिआ नहि देबै कम रेटमे चालिसे रुपैए दिऔ ने कलकतिआ पैँतालिस ठीक हइ पैँतालिसेके दाम